पुराना गाना बहुत अच्छा रहै रहऽ वहाँ पऽ छै जे पूरा परिबार फैमिलीके साथ बैठ कऽ सुनि सकै रहियै रहऽ आओर गाना रहै जे मतलब इतना अथी खराब गाना नहि रहै जे कि परिबार बैठके सुनि नहि सकै रहियै रहऽ आओर अभी गाना छै जे भोजपुरी आरमे छै इतना अश्लील अश्लील गाना छै ने जे परिबारके साथ सुनि नहि सकैत छियै अपनो सुनैमे नहि अच्छा लगैत छै आओर आज बहुत किछु छै बहुत लोग छै जे अभी भी भोजपुरिए पसंद करैत छै लेकिन इहए छै जे सबसँ मेन छै जे मेथिली गाना रहै ने तऽ ओभी सबसे बेजोड़ रहै रहऽ आ ओहए लोग बेसी सुनैत छै अभियो बहुत छै जे पुराने गानामे इन्ट्रेस्ट रखैत छै पुराना गाना सुनैत छै ओहए सुनैत छै सुनै लोगोके कहैत छै जे पुराना गाना सुनै लऽ नया छै जे नयोमे गाना छै जे अइसन अइसन गाना छै जेकि छै छै सुनै बला छै बहुत अइसन गाना छै जे सुनै बला नहि छै मतलब सुनैए कऽ नहि छै आओर आब तऽ छै जे पुराना गाना बहुत लोग नहि सुनैत छै आ हमे आर छियै बहुत अभियो छियै जे पुराना गाना सुनैयोमे बढ़िआँ लगैत छै आ परिबार भी रहै छै तब कहींँ गेलहुँ तऽ पुराना गाना सुनलहुँ तऽ कोइ अथी नहि ने करैत छै तारीफे करैत छै हँ पुराना गाना बहुत अच्छा रहै रहऽ एना रहै आओर गायकमे छै लता मंगेशकर रहथिन रहऽ हुनकर भी गाना छै बहुत अइसन अइसन गाना छै ने जे सुनैमे भी बेजोड़ लगैत छै देशभक्ति भी रहलै ओहिके बाद हिन्दियोमे छै भोजपुरियोमे पुराना गाना रहै किछु किछु जे बढ़िआँ रहै रहऽ किछु किछु छै जे खराबो छै रहै रहऽ पहिलयो अभियो छै जे भोजपुरीमे छै जे आधा से बेसी खराबे छै आ हिन्दीमे छै जे हिन्दीमे छै खराबो छै आ हिन्दीमे ओतना खराब नहि छै जेतना रहऽ के चाही जतना रहऽके चाही ओतना छै पूरा मतलब बाँकी एगदमे खराब नहि छै चले बला छै पुराना गाना भी बहुत छै जे पुराना गाना तऽ आब सुनबे नहि केओ करैत छै लोग छै जे जेतना खराब खराब गाना भोजपुरीमे भए गेलै लोग बहुत छै जे आब ओहएमे भागऽ लगलै भोजपुरिए सुनैमे जाए लगैत छै लेकिन हमरा आरके ओतना पसंदे नहि भोजपुरी बगलमे छथिन पप्पा बैठल आ मोबाइले छै ककरो स्टेटसे लगेलकै कोइ रील्से बनाए रहलै आ ओकर रील्स सुनबै खराब गाना रहतै तऽ केहन दिक्कत होय छै सुनेमे आब सुनि नहि सकैत छियै ओहि लऽ कऽ ओइसन काम दिक्कत हो जाइत छै आओर छै जे अपना परिबारमे बैठल छियै आब जे कोनो बढ़िआँ गाना बजैत छै भगती बजतै आ हिन्दी बजतै तऽ ई सब सुनबहो ने तऽ ओहिमे दिक्कत नहि होयत छै ओहए भोजपुरी तखन बजतो अपना बेज्जती होय छै ओकर बाद छै परिबारोमे छै जे लोग बगलमे बैठल रहतो तऽ ओहो ओकरो तनी दिक्कत ने होयत छै जे देखहो केहन गाना सुनि रहलै हन आ अपनामे छै जे बढ़िआँ गाना सुनबहो तऽ दोसरो जगह जेतै तऽ कहतै हँ ई लड़का अइसन छै जे खराब गानामे इन्ट्रेस्ट नहि रखैत छै आओर बढ़िआँ गाना सब सुनैत छै आओर ओहो जेतै तऽ अपना बच्चा कऽ कहतै जे तहूँ ई सब गाना नहि सुनि कऽ पुराना गाना सुनही बढ़िआँ लगतौ आ नया गाना भी सुनही भोजपुरी छोड़ि कऽ बढ़िआँ बढ़िआँ जे छै सुनही आ भोजपुरियोमे भगती होना चाही ओहोमे छै मतलब खराब मिक्स करि देलकै हन खराब गाना बैठाय बनाय देतो आ लोगो ओहएमे ओकरे पीछाँ भोजपुरिए कऽ पीछाँ अभियो भागि रहलै हँ शादियो बिआहमे भोजपुरी नहि बजेतो तऽ ओहोमे मारि हो जाय छै आओर हिन्दी बजेतो तऽ ओहोमे लोग नचबो नहि करैत छै सब बहुत दिक्कत छै बहुत पुराना गाना छै जे अभियो छै बहुत छै बढ़िआँ बढ़िआँ पुराना गाना चलि रहलै हन तऽ हमहूँ ओएह पुराने गाना बहुत सुनै छियै लोगो कऽ कहै छियै ओहए सब सुनतै तऽ अहूँ सुनिहो पुराना गाना पुराना गाना भी ठीक छै पुराना नया गाना भी छै हिन्दी सुनहो भोजपुरी तऽ नहिए सुनहो किएकि भोजपुरी एगदम खराब छै आ नया गानामे छै नया नया पुराना गाना पुराना गाना नया गाना ई दू गो ठीक छै आ भोजपुरी एगदमे छै बेकार छै मैथिलिएमे जे भी छै जे मैथिली गाना छै ने ओकर भाषे अलग छै वहाँ पऽ दिक्कत होय छै दिक्कत किछु नहि वहाँ मतलब लड़ाइयो झगड़ा होतो ने तऽ वहाँ बढिएसँ गाना बोलियो बोलतै आ हियाँ छै जे गालिएसँ बात करैत छै हिन्दीमे रहए भोजपुरीमे रहए गालिएसँ बात करैत छै मैथिलिएमे छै जे गाली वहाँ नहि हुवाँ गाली नहि दै छै हुवाँ किछु अलगे भाषा छै जे कि मधुर लगैत छै सुनेमे आ मैथिलिएमे छै जे जानते हुए सुने हुए तऽ बुझले होतो जे कतबो छै छोटो छै तऽ ओकरो मतलब इज्जतेसँ बात प्रेमे से बोलाएल जाइत छै आ यहाँ छै जे एने आउ ओने आउ हेरे गालीसँ बात करि कऽ ओकरा बोलाएल जाइत छै आओर छै पुराना गाना भी छै पुराना भाषा भी हय तऽ बहुत रहैत छै आब तऽ छै जे दू हजार दू हजार पाँच छओ कऽ बाद जे छै से बढ़िआँ गाना एबे नहि करैत छै बहुत खराब खराब गाना आबे लागलै बच्चा आओर बिगड़ि रहलै हन तऽ ओहए लए कऽ छै जे